हाँ हमारे गांव में स्वास्थ्य सेवा परिवहन शिक्षा और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने या बेहतर करने के लिए हमें सरकार से बहुत सी मदद की उम्मीदें हैं क्योंकि यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे सरकारी सुविधाएँ बहुत कम मिल पाती है यहाँ पे सरकारी सुविधाएँ आती तो हैं लेकिन हमें आसानी से वो प्राप्त नहीं हो पाती हैं क्योंकि इसकी जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत निम्न माइनो पे दी जाती है और इन सभी सरकारी बाकि सब योजनाओं की सुविधा सारे अमीर और प्रधान जैसे लोग ही उठाते हैं और निम्न स्तर के लोगों को इसके बारे में कम से कम जानकारी दी जाती है और सब कुछ वो लोग अपने हिस्से कर लेते हैं